हैल्लो इलैक्ट्रिशन होर बोल्ला दे ओ जी असैं कनैक्शन लैना हा ते केह् स्हाब कताब ऐ

हां हाइट ते ऐ चलो ली औगा मजोटा मैं और केह् धयाड़ी स्हाब ऐ थुआढ़ा

आहो ओह् ते ऐ ते थोआनी कोई दुकान कोई लाग्गै बन्नै

चलो तुस गै ली आयो तार तूर ते पैसे ले लैयो इद्धरा गै जिसलै आग्गे तां

हांजी ते मैं इद्धर कठुए दा बोल्ला ना ते एह्ड़ी जगह आई जायो तुस मैं एड्रेस भेज्जी दिन्ना हांजी ते मैं ले लैन्ना कनैक्शन अज्ज गै ठीक